मेरे अनुसार भारत के सामने कुछ सबसे महत्वपूर्ण चुनौतियों में से कुछ गरीबी स्वास्थ्य और जनसंख्या है गरीबी से निपटने के लिए हमारी सरकार कई तरीके के कार्यक्रम चला रही है जिसमें वह राज्य सरकारों और एनजिओज़ के साथ मिल के अलग अलग तरह के कार्यक्रम कर रही है राशन वितरण केंद्र इनमें से सबसे प्रमुख है जहाँ पर गरीब परिवारों को बहुत ही किफायती दरों पर राशन प्रदान किया जाता है इसके साथ ही भारत की सरकार स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी काफ़ी काम कर रही है क्योंकि कोविड काल के दौरान स्वास्थ्य के क्षेत्र का महत्व हमारी सरकारों ने समझा है जिसके लिए सरकार अधुसंरचना का विकास के साथ साथ और भी कई कार्यक्रम चला रही है साथ ही सुविधाओं का नवीनीकरण नए अस्पतालों का निर्माण और अन्य सुविधाओं का भी विकास कर रही है इसके साथ ही बढ़ती जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए भी सरकार ने कई तरह के कार्यक्रम चलाए हैं उन्हीं कार्यक्रमों में से एक प्रमुख कार्यक्रम है परिवार नियोजन कार्यक्रम जिसके बारे में सरकार लोगों के साथ मिलकर सामुदायिक स्तर पर भी काम कर रही है वह लोगों को जागरुक कर रही है और साथ ही केवल दो बच्चों जैसे ही योजनाओं के बारे में भी लोगो को जानकारी प्रदान कर रही है इसके साथ ही जनसंख्या के बारे में साक्षरता को विकसित करना भी सरकार का मुख्य काम है